हेलो हमको आइसक्रीम चाहिए था वेनेला वेनेला चाहिए बटरस्कॉच चाहिए चॉकलेट चाहिए कितने कितने रेंज का है आपके पास दस से पंद्रह लोग का

फ्लेवर सबसे अच्छा किसका है

बटरस्कॉच पाइनेप्पल वह भी चाहिए चार से पाँच लोग का या आपके पास कौन सी सुविधा है आपके पास कौन सी सुविधा है और मेरे पास कैश है तो व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिए ठीक है